जी हां भारत के कई हिस्सों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को साइकिल लैपटॉप देने जैसी योजनाएं हैं बिलकुल हमें लगता है ये योजना काम करती हैं क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको घर से विद्यालय जाने में परेशानी होती है तो वो साइकिल के माध्यम से विद्यालय आसानी से पहुंच जाती हैं और बहुत से लोगों को विद्यालय में समझ में नहीं आता है लड़के लड़कियों को तो वो लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं जैसे लैपटॉप वितरण योजना भी बहुत अच्छा एक पहलू है और साइकिल योजना दोनों ही भारत के हिस्सों मे प्रचल प्रचलित हैं और बहुत अच्छी योजना हैं